आतां मनीस म्हटलो काय सगल्यांक टॅन्शनां आसतात आनी जसो मनशाक सगल्यांक आनंदूय जाय पडटा आतां त्या टॅन्शनानसून भायर सरत्लो जाल्यार कितें तरी उपाय करचोत पडटा एक तर थोडे लोक वेसनांनी वयता तें एकदम बॉडीक बरें न्हू आमच्या आनी एकतर खेळान वयता खेळान गेल्लें चड अदीक बरें कित्याक खेळान गेलो कांय सगली बॉडी सगलें मायण्ड रिफ्रेश जाता एकदां गेलो की तुका आनी कांय उगडास उरना कहलीं टॅन्शनां आहा घरां कितें चालू आहा तें आनी कांय उगडास उरना त्या टायमार एकदां खेळान गेलो की तूं सारको कॉन्सनट्रेट आसता कोसो बॉल धरप खंयसून बॉल येता कोसो धांवप कहें बॅट धरप सगलें तेतुनूत उरता सो म्हाज्या हिसपान खेळान गेल्लो अदीक बरें कशें दिसता कित्याक तेतून सारको टॅन्शन फ्री जाता मायण्ड रिफ्रेश उरता आतां म्हाजीत एक घटणा जाल्ली हण्ड्रेड ट्वॅण्टी फायव म्हाजी फस्ट मॅच खेळटालो हांव आनी हांव टॅन्शनान आहलो जशें आमी ग्रावंडार गेले म्हाका सांगलें खेळटा म्हणून सो म्हाका एक आंगाक कांटो येयलो की हांव खेळटा आयज पयलीं गेम खेळटा सो फिल्डींग मारपाक स्टार्ट जाली आनी फिल्डींग मारताना कितें तरी सरान दुसरो बॉल माल्लो आनी म्हाका तो बॉल लागलो आनी एकतर म्हाजें ग्रॉइनूय वोडलेलें धांवताना तेन्नाच स्टार्टींग सो म्हाका टॅन्शन जाल्लें एक तर म्हाजी फश्ट मॅच आनी ग्रॉइन वाडलां म्हाजें आनी बॉल लागला कशी बॉलींग घालतलो कशी बॉलींग घालतलो हांव चितीत आहलो कित्याक आमची सॅकॅण्ड इनींग आहली पयलीं आमची बॅटींग आहली फस्ट डे आनी दुसऱ्या दिसा आमी बोलींग करपाक आसले सो हांव चित्तालो हांव कशी बोलींग घालतलो आनी सगलें टॅन्शन आहलें म्हाका सो जसो बॉलींग करपाचो हे येयलो पय सगलें टॅन्शन गेलें सगलें कॉन्सनट्रेशन गेलें सगलें कितें पांय दुखतालो हात दुखतालो ते कांय कांयत खबर नासलें गेलो जशी पयलो बॉल घातलो सगलें टॅन्शन गेलें चल घालयां आमी चल फूल जीव आनी घालता घालता हांय तेन्ना सात विकेटी काडलल्यो तश्योत ग्रॉइन इन्जर्ड आसताना आनी बॉलींग घालतानात हांव भायर येयल्लो तसोत दुखता म्हणून मागीर दुखता म्हणून सो तो एक म्हाज्या हितून म्हाका सारको इम्पॉटन दीस आहलो आनी म्हाका खूब आनंद जाल्लो कित्याक हें सगलें जानूय टॅन्शन सगलें सोडुनूय हांयें सारको फूल पर्फॉमन्स दिल्लो म्हणून सारको आनंद जाल्लो म्हाका इतलेंच सो म्हाज्या हिसपान इतलेंच सांगपाक सोदता की वायट वेसनांनी वचोंक जायना जाता तितले खेळान गेल्ले बरें कित्याक तेतून मायण्ड तुमचो बरो उरता आनी फ्रेश उरता आनी सगलें बरें जाता